कपडे धुवपाक उदक लागता आयदन धुवपाक उदक लागता पिवपा उदक लागता जेवण करपाक उदक लागता न्हांवपा उदक लागता अशें करून अशें लागता कित किद्याकय उदक अशें झाडांनीं उदक घालता जमीन पुसपा उदक लागता गाडी धुवपा उदक लागता अशें करून उदक लागता आनी किदें जालें इतलेंच